आपके क्षेत्र में उन खिलाड़ियों के लिए कौन सी पुनर्वास सुविधा उपलब्ध है जो खेल खेलते समय घायल हो जाते है या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या अस्पताल न होने के कारण हम उन खिलाड़ियों को खेल खेलते समय जो घायल हो जाते है उन खिलाड़ियों को सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहाँ से दस किलोमीटर दूर है वहाँ ले जाकर उसका उपचार कराते हैं या खेल खेलते समय किसी भी खिलाड़ी को अन्य प्रकार से चोट लग जाती है जैसे किसी खिलाड़ी को तेज गेंद आकर आँख के पास लग जाये या किसी ऐसे नाजुक जगह पर लग जाये तो हम उसे किसी रुमाल या गर्म कपड़े की वजह से भाप देकर उसे उस समय सेकैया करते है यदि उससे आराम न होने पर तो हम उस खिलाड़ी को किसी साधन की सहायता से अपने से दूर शहर में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर हम उसका भरपूर इलाज कराते हैं हाल ही में हमारे यहाँ कबड्डी खेल में एक प्लेयर का पैर टूट जाने के कारण हम उसे साधन की सहायता से बिठा कर दूर शहर में सरकारी अस्पताल ले गये वहाँ से उन्होंने एक्स रे वगैरह निकालकर अच्छे से देख दाख कर पलास्टर किया फिर उन्हें दवा दिया और आराम करने के लिए बोला तो हमने वह जा कर डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अस्पताल न होने के कारण हम इतने दूर आते हैं तो बोले भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग खेल खेलते समय चोट न लग जाए इस चीज का विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्वास सुविधा उपलब्ध नहीं है जो दुर्घटना का कोई भी उपचार भरपूर इलाज हो सके इसीलिए हम खेल खेलते समय ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कही हमें चोट न लग जाये अच्छा हुआ कि किसी भी खिलाड़ी का ऐसा कुछ भी दुर्घटना या फिर कोई घायल रूप से हुआ हो इसीलिए हम उसे जिन जितने खिलाड़ियाँ हैं हम उनसे बोलते है कि ध्यान से खेलना कही चोट न लगे